थोडीं टेकनीक म्हाका खबर आसा आनी बाकी म्हाजे व्हडले भाव आसा तेणी म्हाका शिकयलां तो बस तो कसो आर्टिसान बरो आसा तेका फूल आर्टिसाचें नॉलेज आसा आनी तेणी म्हाका सांगलें की जें स्मॉल पेंटींग्स स्मॉल ड्रॉइंग आसता तेंकां धाकटी धाकटी ब्रश आहा तेची बॉर्डर तेका कलर्स मारपाचे आनी जे स्केच आमी करता तेका स्कॅचान बी डिफरंट डिफरंट टायपाची पेन्सिल्स आसता बी टू बी फोर बी थ्री आणी स्कॅच ड्रॉ करतना ते बी आमी अशे पेन्सील पेन्सिलान स्कॅच ड्रॉ करता सो ड्रॉईंग ड्रॉइंगान ड्रॉइंग ड्रॉइंगान जी बॉडर्स करपाक जाय तेका पेंट धाकटे व्होडले ड्रॉइंगाक झाड बॉडर अशी आनी धाकटी जीं ड्रॉइंग्स आसता ताका बारीक बॉर्डरान अशें हायलायट करपाक येता तेे तेणी म्हाका सांगलां आनी हांव युट्युबार आणी इंस्टा बी जे ऑनलायन आसा तितून हांव ड्रॉइंगाचे पयता किदें किदें आसा आनी ड्रॉइंगान म्हाज्या भावान म्हाका हे बी सांगलें कितें ड्रॉईंग काडटना आदी ते जो पेपर आसता तितून बॉर्डर करून घेवपाची मागीर ते मेन सेंटरान ड्रॉ करून मागीर तेचे तें आवटलायन ते सगळे ड्रॉ करून मागीर ड्रॉ जाले मागीर ते पेंट कलर सुद्दां ऑयल पिक्चर कलर वॉटर कलरान केन्ना केन्ना तर ड्रॉइंगान कलर करतना सुद्दां लायट डार्क अशें केलें जे सूट जाता तेतून ते पेंट कलर आणी ऑनलायनान बी यूट्युबार हांवेंन खूब अशे विडियोज पयला आनी तितून शिकलां तें ड्रॉइंग चड ड्रॉइंगा हांवेंन ऑनलायन पयलां आनी तितून शिकलां तें पोवून मागीर ते तशें तशें करतालें हांव तें करता करताना मागीर आतां हांव ड्रॉईंग काडपाक लागलें तें आर्ट आणी तें ड्रॉइंग अशें फुलान बी आमी ड्रॉइंग करतालीं तेन्ना किदें इतलें कळनासलें सो जशें जशें व्हडलें जातलें तशें जशें तीं ड्रॉइंगा आमकां तें ते ड्रॉइंगाचे इमोशन्स ते फील करून काडटा तेन्ना अशें तें ड्रॉइंग सुद्दां बरें दिसता बरें कलरफूल ड्रॉ कलर करून मागीर कलरफूल लायट कलर केल्यार कशें ब्रायट दिसता तें चड डार्क बी कलर करपाक जायना आनी तितून खूब खूब डिफरंट डिफरंट टायप्स आसता ड्रॉ करतना सुद्दां कलर्स सुद्दां मारतना ते बॉर्डस तेका सारके बॉडर करून सारके अशे आवटलायनर सगळे करून ते ड्रॉ करपाक जाय आनी